ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں طیبہ منصور بات کر رہی ہوں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اُس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اِس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اِس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچر کلک کرتا ہے اِس کا ٹچ اسکرین سسٹم بہت اچھا ہے اِس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپ انسٹال کر سکتی ہوں اِس کا اسپیکر بھی بہت اچھا ہے یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دِن بعد ہی اِس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اِس موبائل سے بہت خوش ہوں بہت بہت شُکریہ